सिंधी भाषा अॻिते वधाइण लाइ सिंधी पिकिचरुं सिंधी ड्रामा सिंधी लाॾा सिंधी गाना वॾे पैमाने ते ठाहिया वञनि था जीअं कि सिंधी भाषा ख़त्मु न थी वञे हिन करे सरकार सिंधी भाषा खे डिजीटल थी कराए सिंधी जेके जूना पुराना किताब आहिनि उनखे बि सरकार स्केन थी कराए जीअं अॻिते उनखे हर कोई पढ़ी सघे